हेलो हाँ गुड आफ़्टरनून वाटिका रेस्टोरेन्ट से बात हो रही है जी मैंने कुछ टाइम पहले एक फूड ऑर्डर किया है जी हाँ अजय ठाकुर के नाम से जी हाँ अजय ठाकुर देखिएगा ना मैं इसमें खाना ऑर्डर किया था तो अभी तक आया नहीं है और जो आपका डिलिवरी पार्टनर है वह कॉल पिक नहीं कर रहा है नहीं देखिए मैं पिछले लगभग बीस मिनट से कॉल कर रहा हूँ रेगुलर नहीं देखिए आपकी डिलिवरी जो आपका प्रॉसेस है आपने कमिटमेन्ट किया है कि खाना पैँतीस मिनट के अन्दर आएगा और देखिए लगभग एक घन्टे से ऊपर टाइम हो रहा है और मैं ऑर्डर के लिए कॉल कर रहा हूँ तो डिलिवरी पार्टनर जो भी हैं आपके वह कॉल नहीं उठा रहे हैं कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं बार बार कॉल कट कर रहे हैं और कॉल नहीं उठा रहे हैं नहीं नहीं देखिए ऐसा नहीं होता है आप देखिए पॉलिसीज़ आपकी हैं कोई हमलोगों की तो पॉलिसीज़ हैं नहीं है आपकी ही पॉलिसीज़ हैं आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं आप क्या मैं आपको क्या बोलूँ रेस्टोरेन्ट में कॉल मैंने इसीलिए किया ना आपके रेस्टोरेन्ट में कॉल का आप मुझे रिप्लाई दें इस चीज़ का वह व्यक्ति कॉल नहीं उठा रहा है तो आप मुझे जवाब दीजिए कि आपने भाई रिप्लाई तो कीजिए एटलिस्ट आप देखिए मुझे नहीं पता आप कॉल का क्यों रिप्लाई नहीं दे रहे आप तो मुझे यह बता दीजिए या तो आप मुझे यह बता दीजिए कि आप खाना कितनी देर में पहुँचा सकते हैं अब वैसे भी ऑर्डर कैन्सल करना पड़ेगा ना देखिए आपका डिलिवरी पार्टनर जो है वह कॉल उठा नहीं रहा है डिलिवरी ब्वॉय आपका जवाब दे नहीं रहा है पिछले पैँतीस मिनट की पॉलिसी है लगभग एक घन्टे से ज़्यादा टाइम हो रहा है आप कॉल का जवाब दे नहीं रहे हैं बताइए क्या करना है देखिए ऐसे थोड़े होता है आप समझिए चीज़ों को देखिए आप ना पहले काम किया है मैं यह मान रहा हूँ आपने कई बार लोगों को पहुँचाते हैं डेली आपका काम है बट भाई हमारा भी तो कुछ रहता है ना हमें तो टाइम पर चीज़ें मिलनी चाहिए ना आप किसी को कमिटमेन्ट कर रहे हो कि भाई हम पैँतीस मिनट में पहुँचा देंगे तो खाना पैँतीस मिनट में पहुँचना चाहिए कि नहीं पहुँचना चाहिए और आपका डिलिवरी ब्वॉय जो है वह फ़ोन ही नहीं उठा रहा है बार बार फ़ोन कट कर रहा है जब फ़ोन कट कर रहा है इसीलिए मैंने आपको कॉल किया उसको कॉल यदि वह कॉल उठा लेता तो मैं कॉल करता ही नहीं ना देखिए ऐसा नहीं होता है आप खुद भी समझदार हैं चीज़ों को समझिए आप आपकी पॉलिसीज़ में लिखा था कि फ़ाइव मिनट में आप पहुँचा देंगे मतलब पहुँचा देना चाहिए आपको और आप एक घन्टे से मैं वेट कर रहा हूँ नहीं नहीं ऑर्डर कैन्सल करूँगा मैं कोई नहीं मैं नहीं सुनना किसी की आप ऑर्डर कैन्सल कीजिए जी हाँ ठीक है ओ के